آداب عرض ہے دیکھیں حضرت جو پچھلی بار میں جس گاڑی میں سواری کر کے اپنی منزل تک پہنچا تھا اور مجھے اس بار بھی اسی کار میں جانا ہے اگر یہ مطلب پاسیبل ہو تو پلیز آپ وہی والی کار بھیجیں جس کار میں میں نے پچھلی بار سواری کی تھی یعنی کہ اکٹوبر کے مہینے میں جو میں گیا تھا وہاں دہلی وہی والی کار آپ مجھ کو واپس بھیجیں دھنیہ واد